हिंदी भाषा हमें स्कूल से सिखाया गया और हमारे घर वाले भी हिंदी में हीं बात करते थे हिंदी में हीं सब कुछ चलना बोलना हर चीज हिंदी में ही सिखाया जाता है स्कूल से जैसे हमें शुरू शुरू मे उसी में कबूतखना सिखाया जाता है फिर उस धीरे धीरे दो अंकों की संख्या तीन अंकों की संख्या बताई जाती है और ये धीरे धीरे करते करते हमें हिंदी पढ़ने आ गया और हमें यू पी बोर्ड से पढ़े हैं जिसे हमें हिंदी बोलना बहुत ही आसान हो गया हिंदी हमारे लिए मातृभाषा है और हिंदी में जीवन परिचय कवी जीवन परिचय बोल जीवन परिचय में आती है रचनाएँ होती है ये सब हिंदी मुझे बहुत आसानी से आती है हिंदी हिंदी मातृभाषा है जिसे हिंदी संस्कृत में गद्यांश भी है हरेक चीज में हिंदी आजकल होती है हिंदी बोलना मैं धीरे धीरे हर बहुत ही आसानी से बताया जाता है सिखाया जाता है हिंदी हिंदी हमें एक अंकों से दो अंको से तीन अंकों से बताते बताते नेजन बुक पढ़ाई जाती है बुक के बारे में प्रैक्टिस किया जाता है की सब हिंदी पढ़ो बुक ले लो पढ़ो दो घंटा तीन घंटा पढ़ोगी तो हिंदी बोलने हिंदी पढ़ने हिंदी में हरेक चीज तुम्हें आ जाएगा जैसे हिन्दी हिंदी में हम लोग स्कूल में हिंदी में ही बात करते हैं मैम से टीचर से बच्चों से हम हम लोग दोस्तों मे भी हिंदी में हीं बात करना पड़ता है घर पर भी मम्मी पापा के साथ हिंदी में बात करने पड़ते है मम्मी लोग भी हम लोग से मम्मी पापा भी हम लोग से हिंदी में बात करते है शुरू से ही हिंदी में बात करते करते हुए हिंदी की प्रैक्टिस हो गई है हिंदी हिन्दी के हमें रच जैसे रचनाओं की रचयितो की बारे में बताया जाता है जैसे जयशंकर प्रसाद दुर्गा तुलसी दास हुए कबीरदास सूरदास ये सब हम लोग की एक हाँ कवि हैं जो हैं हमें हिंदी में ही इन्हों मेरे रचनाओं की है और ये लोग हमें हिंदी से ही सब कुछ बताया है जैसे तुलसीदास कबीरदास सूरदास जैसे ई लोग है हिंदी की रचनाएँ की कावयांश निकाले हैं हिंदी हमारी एक मातृभूमि है